میں نے اردو سیکھنے کا آغاز کتابیں پڑھ کر اور دوستوں سے بات چیت کر کے کیا ابتدائی میں کچھ مشکلیں پیش آئیں لیکن رفتہ رفتہ سمجھ آتی گئی میں بولتی گئی اردو ایک بے حد ہی خوبصورت دلکش زبان ہے اس سے لو لوگ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں اردو ایک خوبصورت ایک لاجواب زبان ہے اور اس کے ذریعے مختلف شقافتوں اور ادب کو سمجھنے کا موقع ملا میرا تجربہ بہت خوشگوار رہا ہے اور میں اب بھی سیکھنے کا عمل جاری رکھی ہوئی ہوں یہ بہت ہی بہترین ہے یہ یہ ایک ایسی زبان ہے جب اسے بولی جاتی ہے تو سامنے والوں پر بہت ہی بہترین اثر پڑتا ہے لوگ اس سے بےحد متاثر ہوتے ہیں یہ دلکش دل ربا ایک بہت ہی خوبصورتی انداز ہے جو سارے لوگ اسے خود کے اوپر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے بہت ساری ایسے اردو کی کتابیں پڑھی ہے بہت ساریے نیوز پیپر جن کے ذریعے میں اردو سیکھی اور اس کے زبان کو میں نے اپنے اوپر ڈھالا